छात्र नियमित रूप से इस्कूल नहीं जा पाते उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है उनके अकोर्डिंग जैसे की कुछ रूरल एरिया में रूरल रूरल एरिया में जो है की बहुत सरे लोग जागरूक नहीं है उनके पैरेंट जो है उतना जानते नहीं शिक्षा के बारे में तो वह फ़ोर्स भी नहीं करते हैं अपने बच्चों को छात्र को फ़ोर्स भी नहीं करते हैं कि आप जाया करें क्योंकि बच्चा जब होता है उसे बताना पड़ता है की आप को यह करना है यह आप के लिए बेहतर है और यह आप के लिए बेहतर नहीं रहेगा आप के लिए तो इस वजह से कुछ रीजन हो सकता है कुछ जगहों और कुछ जगहों पर रीजन यह भी हो सकता है की दूरी ज़्यादा है कालेज बहुत कम है नज़दीक हमारे यहाँ तो बच्चा जो है नयमित रूप से कालेज नहीं जा सकता है इस्कूल नहीं जा सकता है इस वजह से भी हो सकता है और कुछ यह हो सकता है की वहाँ पर आने जाने का साधन न हो तो भी हो सकता है की पैदल जाने में उस बच्चे को थकान हो जाती हो नेक्स डे वह इस्कूल न जा पाए अन्यथा बहुत सारे रीजन है की इस्कूल बच्चे नियमित रूप से नहीं जा सकते एक रीजन यह भी हो सकता है की वहाँ की जो शिक्षा नीति है या फ़िर जो व्यवस्था है वहाँ की वह भी सही न हो क्योंकि बच्चा अगर उतना दूर पढ़ने जा रहा है नयमित रूप से तो वहाँ पर जो वह एक्स्पेक्ट करता है वह नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं